जेह्का किसान होंदा ओह् पैह्लें गै दिक्खी दिक्खियै औंदा रस्ते च कि कुत्थै कुत्थै असें अपने डंगरें ई रुकाना कुत्थै अपने माल ई असें पानी पलेआना कुत्थै असें इ'नें गी रुकाना जानी के ओह् पैह्लें गै एह् चीजां ओह् होइयै उत्थुआं औंदा जिस रस्तै उ'न्न उत्थुआं उं'दा औन जान करोआना होऐ उत्थै ओह् पैह्लें गै दिक्खी औंदा कि मेरे डंगरें ई कोई दिक्कत निं आवै रस्ते च ते ओह् चीजां उ'नें पैह्लें गै करी दियां होंदियां जेल्लै उ'नें इत्थुआं उत्थै लैने होन डंगर इक लाके दा दूए लाके च लेने होन एह् चीजां ओह् पैह्लें गै दिक्खियै ओह् करी ओड़दा ठीक जेह्ड़ा डंगर लैंदा ओह् डंगरें ई रकांदा बसांऽ करांदा उं'दा उ'नें ई पानी पलेआंदा कसान ते उं'दी सेफ्टी उ'नें पैह्लें गै सोच्चियै रक्खी ओड़ी ई होंदी उ'नें ई पैह्लें गै पता होंदा कि एह् दरख्त डंगरें आह्ला ऐ जां मनुक्खें आह्ला जित्थै मनुक्ख चली सकदे उत्थै डंगर निं चली सकदे जित्थै डंगर चली सकदे उत्थै मनुक्ख चली सकदे ते एह् चीजां होंदियां निक्कियां निक्कियां जिं'दा इन्सान गी ध्यान रक्खना पौंदा अपने डंगरें आस्तै